ऐसे बहुत से कार्यक्रम होते हैं जिसमें हमें गाने गाने का बो गाना गाना पसंद होता है जैसे नवरात्रि हो गया होली हो गया और हमारे विद्यालय में भी हमेशा कार्यक्रम होते रहते हैं जिसमें हम गाना गाते हैं जैसे पन्द्रह अगस्त छब्बीस जनवरी गांधी जयंती और से ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो हम लोग को प्रेरित करने के लिए तो उसमें हम संगीत गा लेते हैं और हमारे दोस्त भी हमारा साथ देते हैं गुरुजन भी हमारे संगीत काे सुन के ख़ुश होते हैं और उनको भी लगता है कि हाँ एह लड़का संगीत में अच्छा काम करेगा और मेरे संगीत की सराहना भी करते हैं और हमारे दोस्त भी ख़ुश होते हैं और संगीत मेरा पसंदीदा है इस लिए हम कभी कभी घर पर भी गा लेते हैं जब अकेले रहते हैं या फिर हम अपने दोस्तों के बीच होते हैं कभी पार्टी में या फिर और से ऐसे कार्यक्रम जहाँ मुझे अच्छा लगता है हम वहाँ संगीत सुन भी लेते हैं और गा भी लेते हैं और हम को यही कहना है कि सभी उसको समझे और उनको भी अगर गाना पसंद है तो वो भी गाऍं जिससे उनको एक सुकून मिलेगा